और दूर लाने के कारण हमको मेहनत करना पड़ता है जिससे कि हम पानी की बचाव अगर पहले से कर के रखते तो मेरे यहाँ हैंडपंप पानी थोड़ा बचा रहता है यूज कम करते हैं और अपने यहाँ लोगों को कम से कम पानी यूज करना चाहिए पानी पीने योग्य पानी बहुत कम है दूषित पानी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ इसी लिए पानी की समस्या पड़ती है जिस में हमारे लोग अपने अगल बग़ल में ज़्यादातर शौचालय खुदवा लेते हैं जिससे कि पानी दूषित हो जा रही है इसी लिए हमारे यहाँ जल मिसन जल जीवन मिसन का कार्यक्रम चलाया गया जिससे कि दिनचल वायु में हमारे यहाँ जल निगम का पानी पीने में बहुत ही उपयोगी है इससे कि हमारे यहाँ पानी की पूर्ति हो रही है जल जल निगम का पानी बहुत ही प्योर शुद्ध आ रहा है और हैंडपंप का पानी उतना मेरा शुद्ध नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा मेरा पानी दूषित है जिससे कि हम अपने पानी को किसी जब चल निगम पानी दे रही है तो उसे पानी को हम अपने कंडाल या किसी डब्बे में भर के रखे हैं ज्यादा पानी इन्वेश्ट ना करें जिससे कि हमारे पानी का बचाव हो सके और आने वाले दिन में हम अपने अच्छे से उपयोग कर सकें क्योंकि हम को काफी दूर से पानी देना पड़े और हम अपने पानी की बचत कर सकें